कोविड महामारी कोविड महामारीअ असांजे खेत्र में ॾाढी आहे इनसां असांजा सॼा ई धंधा प्रभावित थिया उनखां पोइ सॼो वोही जेको पर्यटन स्थल हुयो हो बंदि थी वियो ट्रेनियूं बंदि थी वियूं बसियूं बंदि थी वियूं आटो हलणु बंदि थी विया असां न किथे वञी पिया सघूं न अची पिया सघूं न कुझु करे पिया सघूं सॼो ॾींहुं घर वेठासीं सॼो ॾींहुं घर में कमकार कयूं रोटी खाओ हे कयो कोई बि कमकार न हुयो असां सॼो ॾींहुं घर वेही करे परेशानु पिया थियूं उनखां पोइ सभु जेको बि वञण जो साधन हुयो सभु बंदि हुयो पूरे इलाइक़े में पुलिस वारा बीठा हुया न ऑटो पिया हलनि ॾेअनि न बस वारे खे हलनि ॾेअनि न ट्रेन वारनि खे हलनि ॾेयनि हुनमें असां न किथे ॿाहिरि वञी पिया सघूं न कुझु बि थिए पियो हिनसां आटो वारनि खे फ़रक पियो पए असांजी कमाईअ ते फ़रकु पियो पए ॾाढो ई फ़रकु पियो पए लेकिन बीमारी अहिड़ी हुई की घर वेहिणो पियो ऐं सभु शयुनि खे बंदि करिणो पियो उनखां पोइ असांजी कमाइयूं रुकजी वियूं कोविड महामारीअ में ॾाढा माण्हू मरी विया जंहिंजे लाइ बि इंतिजामु करिणा पिया पवनि हस्पतालियूं पूरियूं भरी पयूं हस्पतालियूं में डाक्टरनि वटि लाइन लॻी पई मरीजनि जी ॾाढो वेहण जो साधन न पियो मिले माण्हू रस्तनि ते ई किरी पिया पवनि ॾाढा माण्हू परेशानु पिया थियनि आटो वारनि खे न पिया वञण ॾेयनि न कंहिंखे बि ॿाहिरि पिया वञण ॾेअनि न केई ॿाहिरि पियो वञे न कोई ॿाहिरो एॾे अची पियो सघे हुनजे कारण हे सभु शयूं असांजे खेत्र में थियूं असां ॾिठियूंसीं पंहिंजी अखियुनि सां की इहे शयुनि में कोविड में ॾाढो ई प्रभाव पियो ऐं धंधा पाणी बंदि थिया कोई बि शयूं न पियूं हलनि ॾाढियूं ई परेशानियूं थियूं